जम्मू पंज डिस्ट्रिकटां दे नाम ऐं पैह्ला ते कन्नै साड्ढा उधमपुर डोडा सांबा जम्मू ते कन्नै आई जांदा साड्ढा किश्तवाड़